जय झूले मां भारत हिंदुजा अॼु ॿुधाए रहियां थो जेको खेल ऐं मनोरंजन गतिविधियां जेको असांजे देश में लोकप्रिय आहे जीअं घणेई आहिनि असांजे मुंबई खेत्र में अगरि तव्हां ॾिसो वञे त जेका असां मल्हाईंदा आहियूं जीअं ॾीआरी थी वई होली थी वई दशहरो थी वियो पर इन्हनि सभिनि खां वॾे में वॾो असांखे जिते त्योहार लॻंदो आहे हिकु असांखे ॾीआरी लॻंदो आहे ऐं ॿियो आहे गणेश चतुर्थी गणेश चतुर्थी ईअं थी वियो आहे की भई सम्झो यारहं ॾीहं तव्हां मुंबई में घुमो था सॼी राति घुमो जिते घुमो जीअं खपेव तव्हांखे मेलो लॻंदो यारहं कोई सुम्हंदो न आहे हर घर में गणेश भॻवानु स्थापित रहंदा आहिनि ऐं सभिनि खां वॾो असांजो गणेश अ ईंदा आहिनि असांजे लाल बाग जो राजा ऐं जिते लखे माण्हू दर्शन लाइ उते वञी लाइनूं लॻाइंदा आहिनि ऐं धूम धाम सां जाम इहो पर्व मल्हायो वेंदो आहे असांजो ऐं अॻिते बि हमेशह मल्हाईंदासीं पिछले टिन सतनि सालनि खां त मां बि इहो पर्व मल्हाइ रहियो आहियां ऐं ॾाढो धूम धाम सां मल्हाईंदा आहियूं त सभिनि खां वधीक जेको ॾिसो वञे थो त हीअ गणेश चतुर्थी जो जेको त्योहारु आहे ऐं हिकु ॾीआरी असांजी जेकी आहे इहा सभिनि खां वॾे में वॾी आहे हिते जय झूले